आंनि बायदिबा आं बेखौ गोलोम बोथोरखौ मोजां मोनो मानो होनोबा जोङो गोलोम बोथोराव फ्रिहाय थानो हायो माने जोङो जेसेबां गरमबाबो फेननि सिङाव थानानै माखासे खामानिफोरखौ गोसो बायदि मावनो हायो गोजां बोथोराव जोङो मोनानि समाव माबाफोर लेखाफोर फरायनांगौबा बा माबाफोर लेखाफोर लिरनांगौबा माबाफोर हिसाब खिथाब लिरनांगौबा जोङो गोजां बोथोराव गोजांनायनि थाखाय लिरनो बायो बेनिखायनो जोङो गरम बोथोरावबाथाय माने गोसो बायदिहाय लांदाङै थानानै जेसे गोसो एसेहाय जोङो माने लिरबाय थानो बा फरायबाय थानो हायो आरो आरो आङो गोलोम बोथोरखौ मानि थाखाय मोनो मोजां मोनो होम्बा जोङो गोजां बोथोराव जेसेबां गान्नाय जोमनानै जि बाहायो बे जिफोरखौ जोङो बांद्राय सुनो गोनां जायो स्राब साबोन बाहायनांगौ जायो बेखायनो आङो गोजां बोथोरखौ बारा मोजां मोना ओंखायनो आंनि बादिबा आं गोलोम बोथोरखौनो मोजां मोनो मानो होनबा जों खामानियाबो सर' जायो मानो गान्नाय जोमनाय जि जोमबो सुनो गोनां गैया बेखायनो आङो गोलोम बोथोरखौनो मोजां मोनो